हमारी धार्मिक प्रथाओं और संस्कृति में कई तकनीकी और नविचारों को शामिल किया गया है जैसे कि पहले मंदिरों में लंबी कतारों में जा कर ईश्वर के दर्शन किए जाते थे मगर आज कल घर पर ही दूरसंचार पर उनके दर्शन हो जाते हैं जिस से लंबी लंबी कतारों को हटा दिया गया है ऐसे ही पुराने स टाइम पर भजन कीर्तन मौखिक रूप से गाए जाते थे मगर आज कल साउंड शिस्टम इश्टार्ट हो गए जिसकी वजह से काफ़ी कुछ नया हुआ है पहले मंदिरों और मस्जिदों में पै दल तरीक़े से जाया जाता था मगर आज कल बड़े बड़े वाहनों की सुविधाऍं हो गई है जिस से कि आवाजाही में आसानी हुई है ऐसे ही अनेक प्रकार से बहुत से सुधार हुए हैं